जँ हमरा दुनियामे कतहु घुमयके मौका भेटत विदेशमे तऽ हम सबसए पहिल इंग्लैण्डके चुनाव करब अहि दुआरे जे इंग्लैण्ड आओर भारतके बहुत पहिलेसँ जे छै से सम्बन्ध नीक छलै आओर अहिठामके जे आमलोक आओर इंग्लैण्डके जे सत्ताधारी हुनका दुनूके बीच जे छै से बहुत जे छै से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहलै पुरुष तऽ एक दोसरके कल्चर एक दोसरके रीति रिवाज जानबाक लेल आवश्यक छै जे वर्तमानमे इंग्लैण्डक लोक भारत आओर भारतके लोक जे छै से इंग्लैण्ड जे यात्रा करत ओकरा आओर बेसी नीक लागतै कारण जाहि समयमे देश परतन्त्र छलै ओहि समयमे इंग्लैण्डके लोकके भारतक प्रति की सोच छलै आओर वर्तमानमे जे भारतके सनातन धर्मावलम्बी सब छथि हुनका इंग्लैण्डके प्रति की सोच हेतनि ई जानबाक लेल जे छै से आवश्यक छै तेँ हम सबसँ पहिले इंग्लैण्डके चुनाव जे छै से करब ओकर बाद जे मध्य एशियाके देश छै संयुक्त अरब अमीरात जकरासँ हमरा जे छै से व्यापारिक सम्बन्ध कल्चरल सम्बन्ध आओर प्रायः सनातन धर्मके जे छै से पूर्वमे यानी प्राचीन समयमे मध्य एशियामे जते कोनो भी फैलाव छलै तऽ ओहिठामक जे कल्चर भौगोलिक दृश्य प्राकृतिक दृश्य एकरा देखक मौका भेटत जे सनातन धर्म ओहिठामसँ जे छै से आविर्भाव भेल छै बादमे भऽ सकै छै धर्म जे छै से परिवर्तन भेलै आओर जे छै से मध्य एशियासँ लऽ कऽ अफगानिस्तान तक पाकिस्तान तक जे छै से आन धर्मके जे छै से विचारक भेलाह लेकिन प्राचीन जे भौगोलिक स्थिति छै ओकरा जा तक ओहिठाम नहि जेबै ता जे छै से ओ देखबामे आओर बुझबामे जे छै नहि आएत ओकर बाद यदि हम जे छै से अगर चॉइस करब तऽ ओ जे छै से सोवियत संघ छै सोवियत संघ के भारतसँ जे छै से बहुत बेसी मित्रवत सम्बन्ध रहलै आओर मित्रवत सम्बन्धके कारण ओहिठामके जते कोनो भी सहयोग आओर भारतके जे सोवियत संघके प्रति सहयोग जे पूर्वमे एगो गान गीतो रहै जे मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंगलिशतानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी तऽ ई हिन्दुस्तानके जे व्यक्ति रहलै हँ या कल्चर रहलै हँ ओ रसियासँ जापानसँ ई बहुत बेसी जे छै से रहलै हँ पूर्वोसँ व्यापारिक सम्बन्ध होइ कि चाहे सामरिक सम्बन्ध होइ आओर एखनहु छै तऽ तेँ ओहिठाम देखबाक जे छै से मौका भेटत बाँकी अन्तमे जे छै जे हमर सात गो पड़ोसी देश छै चाहे ओ नेपाल होइ श्रीलङ्का होइ कि जे छै से इण्डोनेशिया होइ बर्मा होइ एतऽ जे छै से जएबाक जे हम जे छै से प्रयास करब